इदुकेसन इदुकेसन जों जायखौ बुंयो सोलोंथाय दानि बे गोदान मुगायाव सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो गोनां बियो थार नाथाय आथिखालनि बे मुगायाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बो गोबां मानसिफोरा गोरोन्थि लामाजों एबा नेगेटिभ पयन्ट खौ साननानै लानाय जादों गोबां रोंगौथि गोरों मानसिफोरा नेगेटिभ पयन्ट संसारनि गाज्रि खामानि आरो ससियेल एकटिभिटि खामानि मावनायजों नेगेटिभै थांगासिनो दं